हेल्ल' औ औ औ एह आच्चा आच्चा माने फंबाया लागौमोन आरो ना बायगौमोन अह मोनगोन मोननाया साननैसो खालामनांगोन आरो खबर लानांगोन हाखौथ' फाननो ओंखारनायालाय ओंखारदों फानगोन होन्दों किन्तु फंबाया लायोबा आं रायज्लायगोन दे औ औ औ ओं साइडआवबाबो टाउननि साइडआव

देह जागोन दे लामायाव दङ आं नै आखाइयावनो दङ होनजायो तारमाने सासे मानसिया कास्ट'मार नागिरनो होबाय थादोंमोन आंखौ दा कास्ट'मार मोनै थाखायसो थादों दा फंबाया लायोबा आं रायज्लायना होगोन दे दाम दरखौ फंबाया खालाम नङाबा औ औ

औ औ जायो

ए नोंनि सायावसो पसन्द जानाया देह

देह बायनो हागोन अ हायाथ' एसे मोजाङानो

देह अ जागोन दे लोगो हमनो हागोन आंबो सोंनोसै अ दे देह औ